हेल्ल' औ औ औ साख्रिनि खालि पस्तआथ' दं मोननै मोनथामसो दङ

पस्तआ मोनसे एकाउन्टे दं मोनसे सुपारभाइजार दं आरो बिदिनो आरो मोनसे मोननैसो दंबावो आरो पस्तआलाय नोंथाङा बेसेबांसिम फरायनायमोन ओमफ्रायो औ एकाउन्टेन्टआथ' कमार्स फरायनाय नांगोन होनबा नोंहाथ' कमार्स फरायनायखा दा औ औ मोजाङानो जागोन दे आलादा पस्त दं औ सुपारभाइजार दं ओमफ्राय मोनसे केरानि खामानिफ्रा बिदिनो केरानिफ्रा ओरैनो फाइल रोगाला बायनांगोन आरो मोजाङै जोथोन लानांगोन मोनसेनिफ्राय मोनसे हिसाब हैनांगोन ओमफ्राय बिदिनो सुपारभाइजारा नायनांगोन खामानिफोरखौ माबायदि सोलिदों माबायदि माबादों बिदि नायनांगोन ओमफ्राय एकाउन्टेन्थआ खामानिफोर सोलिनायनि हिसाब खिथाबखौ मोजाङै लाखिनांगोन मायाव बेसे मा खारदों मायाव बेसे माबादों बेफोरनि गासैनिबो हिसाब खिथाबखौ लाजोबनांगोन आरो जइन खालामनो थाखाय जों मोनसे बिदिनो बाय'दाटा माबा फिलाप खालामग्रोनांगोन फर्मखौ बेनिफ्राय इन्टारभिउ होफैनांगोन आरो जोंनियाव बेनिफ्राय जों सेलेक्ट खालामनानै ओमफ्राय बेनिफ्राय हाइस्ट ओमफ्राय माबा बांसिन जानायखौ जों बिसोरखौ सेलेक्ट खालामनानै उनाव हगारगोन आरो एनथ्रेन्सखौ होनांगोन उनाव होनांगोन औ इउ आर वेलकाम